फरायसाफोरा मोननाय स्क'लारशिपफोर दङ स्क'लारशिपखौ फरायसाफ्रा एडमिसन खालाम खांनायनि उनाव मोननाय जायो हिन्जावसा फरायसाफोरनि थाखाय स्क'लारशिपफोर दङ थांनाय मास थांनाय जेखौ सिगांनि मासआव बिथां जेखौ डक्ट'र हिमन्त' बिश्व' सर्माया फोसावना होदोंखि खालि हिन्जावसा फरायसाफोराल' बे जेखौ स्क'लारशिपखौ मोननो हायो हौवा फरासाफोरा बे स्क'लारशिपखौ मोननो हानाय जाया बे स्क'लारशिपनि गेजेरजों हिन्जावसा फरायसाफोरनि थाखाय माखासे थांलाय फैलाय राहा लेखा बिजाब कलम बायदिसिना द्रेसफोर बायनायआव एसेबाबो हेफाजाब जायो बे हिन्जावसा स्क'लारशिप स्किमखौ बिथां हिमन्त' बि'श्व सर्माया खालि हिन्जावसा फरायसाफोरनि थाखायल' फोसावनानै होदों बेयावहाय हौवा फरायसाफोरा मोननाय जाया बेयाव हिन्जावसा फरायसाफोराल' जा दङ बेखौ मोननाय जायो बेखौ बेखौ ऐत्स एस पास डिग्रि पास लोगोसे हायार सेकेन्दारि पास आरो जायफोरना पि जि पासफोरा मोननो हायो